हँ बोलु हँ आबु ने मधेपुरा मधेपुरामे छै से भोलाबाबाके मंदिर छै सिंघेश्वर मंदिर सिंघेश्वर स्थानमे हँ हँ यौ खुब अच्छा छै यौ आबु ने सबठाम घुमा देम पटनामे हँ यौ होट

हँ यौ पार्को छै जिम छै मधेपुरामे रेल इन्जन कारखाना छै देखै बला सिंघेश्वरमे भोलाबबाके मंदिर छै या पटनामे हनुमान मंदिर छै गया बोधगयामे छै बुद्धजीके सब सुबिधा छै सब सुबिधा मे कोनो कमी नहि छै आबु घुमु फिरू ने यौ आओर भागलपुरमे छै घुमै बला मन्दारी झील छै भागलपुरमे छै घुमै बला कोपा घाटमे महर्षि मेही बाबाके आश्रम छै ई सब सब जगह घुमै बला छै बढ़िआँ जगह लए जाएम घुमा फिरा देम

आबु ने आबु ने सबचीज घुमाए देबै सब जगह घुमाए देबै बढ़िआँ देखाए कऽ खाना पिना जे छै से सब हँ हँ सबचीज छै

आबू घुमु बढ़िआँ जगह हँ हँ सबचीजके छै आबु घुमि फिर लेबै घुमाए देबै बढ़िआँ जगह सब जगहो देखि लेबै हमरा आरके हँ ठीक छै ठीक आबु घु बढ़िआँ सब गाड़ी ओड़ीके सब व्यवस्थाके यौनहि बेइजत्ती किआ हेतै आबू ने घुमाए फिराए देबै सब जगह हँ हँ सब सुबिधा छै गाड़ी घोड़ा सब छै

आबू ने हँ हँ आबु घुमा फिरा देबै हँ भेज देब आबु अइबै तबे ने गाड़ी तऽ भेजबे करबै अहाँ आबु ने दुनू गोरे मिल जेबै तब सबगोटे मिलके घुमि लेबै ठीक छै राखु काटु ओन्नेसँ